हँ हेलो हम अहाँके बम्बइ नर्सरीसँ बाजि रहल छी हँ हँ हमरा लग तऽ सभ तरहके पेड़ छै जाहिमे आमके गाछसभ छै बम्बइ छै माल्दह छै दशहरी छै केरवी छै बिज्जू छै तकरा बाद अहाँके ई नवका नवका आमसभ जे आयल हेँ सेहोसभ छै दशहरी भेल सपेता भेल कलकतिआ भेल सपेता तीन क्वालिटीके गाछ छै एकटा सपेता अहाँकेँ जे छै से अहाँकेँ लम्बा लम्बा टाइपके होइ छै एकटा सपेता अहाँके जे छै से बिज्जूके सपेता होइ छै से सपेता छै आओर तऽ एहिमे अहाँके तेसरवला जे छै से हमरा लग उपलब्ध नहि यए तऽ अहाँकेँ कोन सपेता चाही दुनूमे देखियौ बढ़िआँ सपेता एकटा सपेता अहाँके डेढ़ सए रुपैए गाछ पड़त एकटा सपेता तीन सए रुपैए गाछ पड़त जेना दशहरी लेबै तऽ ओ अहाँके जे छै से अढ़ाइ सए रुपैए पेड़ पड़त कलकतिआ लेबै तऽ ओ अहाँकेँ तीन सए रुपैए पड़त ओ तऽ ओ तऽ आब अहाँके दवाइ तवाइ लोक यूज करै छै ओहि हिसाबसँ अहाँ जे छै से ओकरा यूज करबै तऽ ओहिमे कीड़ा मकोड़ा तऽ ओ प्राकृतिक आपदा छियै ओकर समय समयपर दवाइ दैत रहबै सभकिछु देबै तऽ ठीक रहत हम तऽ अहाँकेँ मरयके जीवयके जे छै आँय हमसभ तऽ मानि लिअ जे छै से मज्जरोवला गाछ दै छियै अहाँ लए जा कऽ रोपबै नेक्स्ट सालसँ ओ फड़य लागत हँ बिज्जूवला जे लेबै तऽ ओ अहाँकेँ पाँच सालके बाद फड़ै छै ओहिमे लकड़ी बेसी यूज होइ छै आम कम होइ छै हँ हँ हँ आ ई जे अहाँके जे छै से कलमीवला जे लेबै तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके लए जेबै आ अगिला नेक्स्ट सालसँ फड़य लागत ह्म्म आँय छै सभ तरहक छै आमके गाछ हमरा लग उपलब्ध यए ओहिमे जे क्वालिटी आम लेबै से आम भेटत अहाँकेँ चारि गो कोन सपेता लेबै बढ़िआँवला या जनरल जे चलै छै से चारि गो लेबै तऽ चारि तिआ बारह सए रुपैआ पड़त अहाँकेँ दोकानपर तऽ हर समय रहैत छियै ठीक हँ ठीक छै दोकानपर आउ ने दोकानपर आउ बात हेतै